जंगलों को इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि जनसंख्या इस तरीके से व्रद्धि कर रही है कि लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है खनिज जैसे कि कोयला पेट्रोल इत्यादि ये सब घटता हुआ नज़र आ रहा है दिन प्रति दिन इनका इतना उपयोग होता है कि जिसके कारण ये घटते हुए नज़र आ रहे हैं और हमारे ज़िले में जल के स्रोत देखे जाएं तो पहला हमारे यहाँ भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है यहाँ पर बड़ा तालाब जो है उसमें बेतवा नदी जुड़ी हुई है जिसके कारण हमारे घर घर पानी आता है और हमारे आस पास बहुत सारी स्वच्छता रखी जा रही है नगर निगम और नगर पालिका दोनो ही अपना अपना कार्य कर रहे हैं जो नगर निगम कर्मचारी हैं वे दिन प्रतिदिन अपना काम बहुत तेज़ी से करते जा रहे हैं पर जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल भी अपने आप में स्वच्छता लाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं कर्मचारी झाड़ू लगाता है कचरा उठाता है और थोड़ी देर बाद देखता है कि कोई ना कोई आकर के उस कचरे को फेंक करके चला जाता है थोड़ी देर में ही जो साफ़ सुथरी जगह थी वो वापस से गंदी हो जाती है और स्वच्छता के क्षेत्र में देखा जाए तो आज भोपाल में दस साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा सफ़ाई हो चुकी है